जब मे को अधिक लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है तब वो चीज़ मे को पसंद है क्योंकि मे को खाना बनाना बहुत पसंद है मैं बहुत लोगों के लिए खाना बनाती हूँ और मेरे घर पर भी बहुत लोग है तो मैं ऐसे ही रोज़ रोज़ खाना बनाती हूँ दूसरों के लिए अलग अलग चीज़े बनाने का ट्राई करती हूँ ताकि दूसरों को अलग अलग चीज़े खाने को मिले और उस में से सब से ज़्यादा लोगों को मीठा पसंद आता है मीठे में उनको केक पसंद आता है अगर आपको केक बनाना हो तो आप एक एक आधा कप दही ले उस में वैनिला एसेंंस डालें और फिर उसके साथ तेल डाले थोड़ा सा तेल के साथ आप उस में दूध भी डालें और उसको ग्राइंड कर लें फिर उन गीली चीज़ों को आप सुखे चीज़ों में डालें जैसे कि मैदा बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर उन सब को अच्छे से छान लें फिर उनको एक कटोरी में लें और जितने भी हाँ आपकी गीले चीज़े थी उसको उस में मिलाएँ और फ्लेवर के लिए आप उस में वनिला पाइनऐप्पल जो भी आप के पास एसेंस हो वो आप डाल दें और उसके साथ ही साथ आप उस में चीनी डालें चीनी की जगह आप उस में गुड़ भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा हेल्दी रखना हो और मैं ऐसे चीनी के साथ बनाती हूँ ताकि लोग को मिठास और मीठा ज़्यादा पसंद आता है मेरे घर पर और यही मीठा बनाने के साथ साथ मैं उनके लिए खाने के लिए भी अलग अलग चीज़े बनाने का ट्राई करती हूँ नाश्ते में अलग अलग टाइप का खाना खाने में अलग अलग चीज़े ताकि उनको भी अच्छा लगे और मे को भी बनाते टाइम बहुत अच्छा लगता है